تلنگانہ میں آرٹ کی بڑی بڑی نمائش گاہیں ہیں جیسے کہ ششٹی آرٹ گیلری جہاں پر بہت ساری نمائش گاہیں لگتی ہیں اور کئی ہماری ریاست کے ثقافتی ورثے کے فیسٹیولس ہیں جیسے بتوکمّا ہے سنکرانتی ہے دسہرا ہے اس کے علاوہ ہمارے ریاست کے ثقافتی ورثے کو ظاہر کرنے والی عصری آرٹ کے کئی مقامات ہیں جیسے کہ گیلری آف فائن آرٹ ہے جو بہت ہی مشہور ہے